ہلو سیوگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کو فون اِس لیے کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ کے ریسٹورینٹ میں ایک گھنٹہ پہلے کچھ کھانے کا اوڈر کیا تھا جس میں ملائی چکن چکن بریانی مٹن دو پیاز اور ایک برگر تھا بٹ سر مجھے اِس میں دکھا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میرا کھانا مجھے مل جائے گا لیکن ابھی قریباََ پچاس منٹ گُزر چُکے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ ڈلیوری بوائے فون اُٹھا رہا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ریسپونس دے رہا ہے تو سر مجھے میرا کھانا جلدی پہنچا دیجیے اتنا زیادہ تاخیر ہونے کی صورت میں مجھے ہو سکتا ہے کہیں جانا پڑے تو اُن ساری چیزوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے ورنہ میرا اوڈر کینسل کر دیجیے پلیز جتنی جلدی ہو سکے میرا اوڈر مجھے پہنچا دیجیے اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو مجھے تورنت بتا دیجیے تا کہ میں اپنے اوڈر کینسل کر دوں اور جو پیسے میرے کٹ گئے ہیں وہ پیسے مجھے واپس کر دیجیے تا کہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں اور دوسری جگہ اوڈر کردوں